ہیلو آپ الیکٹرانک شاپ سے بات کر رہے ہیں کیا جی ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک فریج آرڈر کیا تھا جو کہ سیمسنگ کمپنی کا تھا اور فائیو اسٹار فریج تھا اور جی ابھی ابھی آپ کا سامان کچھ ٹائم پہلے یہاں ڈیلیوری ہوا ہے جیسے میں نے اسے اوپن کیا باکس کو تو اس میں کسی اور دوسرے کمپنی کا فریج ہے اور وہ فریج کھولنے کے بعد مجھے پتہ چلا تو کسی دوسرے کمپنی کا ہے اور یہ فائیو اسٹار نہیں ون اسٹار فریج ہے جو کہ مجھے نہیں چاہیے اور میں نے صرف کوالٹی چیک کی تو کافی بیکار رہا ہے کیونکہ میں نے جو فریج آرڈر کیا تھا وہ یہ فریج نہیں ہے اور نہ ہی کمپنی ہے اور نہ ہی اس کی کوالٹی ہے اسی لیے مجھے یہ فریج نہیں چاہیے اور یہ مجھے دوسری فریج چاہیے جو کہ سمسنگ سمسنگ کمپنی کی ہونی چاہیے جو کہ میں نے فائیو اسٹار فریج آرڈر کیا تھا اور یہ مجھے بیکار رہا مجھے صحیح نہیں لگا جو مجھے پیسے واپسی کروانے ہیں تو آپ بتائیے اس کی کیا کیا پولوسی ہو سکتی ہے مجھے کوئی دقت نہیں ہے آپ چاہیں تو دو تین دن میں مجھے پیسہ واپس کر دیں مجھے کوئی دقت نہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سامان لوں تو مجھے سمسنگ کمپنی کا فریج چاہیے فائیو اسٹار آپ وہ بھجوا دیں میں وہ لے لوں گا